भारतमे नौकरीके बाजारके तरफसँ हमसब बहुत खुश छी कि पहिलेसँ ज्यादा बहुत बदलाव भेलैए आजकलके जे जाहि हिसाबसँ चलै छै भारतीय नौकरीके अनुसार बाजारके रहन सहन वर्तमानमे समयमे बहुत अवश्य शुरू चुनौती हो छलै से कोशिश करै छी कि हमसब भी अपना नौकरीके सुधारमे लगै छिए बाजारके समस्यासँ बहुत दूर पहिले रहैत रहल छी लेकिन आजकल बहुत सुविधा बढ़ि गेल छै एहिसँ बाजारके समयमे हमसब कोइ समस्या नहि होइ छै पहिलेसँ बहुत अच्छा लगै छै पहिलेके समयसँ बहुत ज्यादा सिस्टम चेन्जिङ्ग भेलैए एहिसँ नौकरीके अनुसार रहन सहन बाजार अच्छी क्वालिटीके समान सब मिलै छै एहिसँ बड़ा खुश लगै छी हमसब सामनेके किछु भी चुनौतीके अवसर हमसब पूरा नीकसँ काम करैत छी दिल दिमाग लगनसँ करै छी बहुत अच्छा लगै छै